गायन प्रदर्शन और रिकॉर्डिंग सेशन के लिए आप मैं और बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं वो सब तैयारी करते हैं गायन प्रदर्शन करने के लिए पहले एक दिन पहले हमें दो तीन दिन पहले तैयारी करनी पड़ती है सभी को साथ में गाने की प्रैक्टिस कोई बीच में चुके ना इस सब का तैयारी करनी पड़ती हैं साइलेंट होना चाहिए सबका टाइम पता होना चाहिए सब एक समय पर इकट्ठे हो जाएँ और भी रिकॉर्डिंग के लिए बहुत सारी चीज़ों को छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रखना पड़ता है गले का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है की गला खराब नी हो खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता हैं